अच्छा अच्छा भोजनके लिए अच्छा अच्छा चीजके हमलोग बाड़ीमे सबजी अपना ही लगा लगबैत छियै बढ़िआँ बढ़िआँ कोबी बैंगन खीरा टमाटर झींगा कद्दू सब सबजी अपने लगबैत छियै साग पालक तोरी लाल साग ठरिआ साग पटुआ साग लाल सब अपने बाड़ीमे सबजी लगबैत छियै अपने बाड़ी से ही ओकरा तोड़िके अपना सबजी बढ़िआँ होइ छै होइ छै ओहिमे दबाइ दारू भी कम दै छियै बजारके सबजीमे भी दबाइ बेसी रहैत छै खरीदुआ सबजीमे हमरा आरके सबजी अपने लगायके अपने ही खाय छियै ओ खाना बनबैमे नहि सब किछु ठीक ठाक रहैत छै बजारके सबजीमे दबाइ दारू रहैत छै अपना सबजी बाड़ीमे लगबैत छियै ओहिमे दबाइ दारू नहि रहैत छै एहि से खरीदुआ सबजी लोग खाइ छै तऽ बड़ बेमार होइ छै अपन बाड़ीके सबजी ठीक रहैत छै तऽ खाना अपने खेतमे चाबल धान धान गेहूँ सब उपजाबैत छियै हमे ओएह से भी अपना खाना खाइत छियै खानामे दालि चाबल रोटी सबजी सब अपने ही बनाएके बढ़िआँ से खाइत छियै अपना खेतेमे तोरी होइत छै ओकरा अपने पेराके मिलमे ओहि खाइत छियै खरीदुआ नहि खरीदुआ खाएके बाद लोग बेसी ही बेमार पड़ैत छै आ हरा हरा सबजी कद्दू झींगा सब अपने बाड़ी से होइ छै अपने बाड़ी से भी खाय छियै लेकिन तैआर करयमे बहुत मेहनत लागै छै छै खाना अपना लोग सुरक्षाके लिए अपना बाड़ीमे सब किछु कैके अपना खेतमे भी खाएल जाइत छै ठीक रहय छै एहि खातिर अपना ब्यञ्जन भात चाबल

बजारके खरीदुआमे सब किछु मे भी दबाइए दारू रहय छै अपना घरके चीज अपना बढ़िआँ होइ छै इएह सब अपने चीजके हमरा आर उपयोग करैत छियै खरीदुआ चीजके उपयोग नहि करैत छियै सब किछु ब्यञ्जन दालि रोटी चाबल नेनुआके सबजी कद्दूके सबजी मूर भिंडी सबजी सब हियाँ अपने तैआर करैत छियै मूर खेतेमे उपजाबैत छियै छियै मूसर भी खेतेमे उपजाबैत छियै मटर भी खेतेमे उपजाबैत छियै तोरी खेतेमे उपजाबैत छियै सब अपने ही खेतेमे उपजाके तब सब किछु भी खाइत छियै सबजिओ आर बाड़िएमे उपजाबैत छियै ओहिके लिए सब किछु अलग अलग लगबैत छियै हम सब जे सब सबजी अपने लगबैत छियै आ अपने से तोड़िके अपने बनाएके खाइत छियै जे ओहिमे ठीक रहैत छै आदमी हूँ ओहिमे मेहनत बेसी होइ छै मेहनत मेहनत करैत छियै आ अपन मेहनत कैके सब किछु अपना खाइत छियै सएह अपन खाना बनबैत छियै घरेके चाबल गेहूँ दालि बाड़ीके सबजी ईसब अपने उपजाबैत छियै ओएह अपने खाइत छियै अपने मे सब मिलके बढ़िआँ ठीक होइ छै होइ छै अपना खाइत छै तऽ अपना सुरक्षा रहैत छै अपन सर सबजी सब अपने घरे बजार से बजार नहि लाबै छियै बजारमे महगा रेट सब किछु दै छै दै छै बजारके सबजीमे भी दबाइ बेसी रहैत छै ओ दबाइ जे बला सर सबजी खाइत छै तऽ ओ भी खराबी करैत छै एहि से की होइ छै बेमारी फैलैत छै हर तरहके ओहि खातिर हमरा आरके बाड़ी झाड़ीमे सबजी लगबैत छियै अपने अपने तोड़िके अपने बनाएके खाइत छियै जे खाय से ही बेसी होइ छै तऽ बजारमे भेज दै छियै जे से करयमे बहुत मेहनत लागबै छै पड़ैत छै अपना भोजनके लिए बहुत मेहनत करे पड़ैत छै मेहनत करेके बाद ही करै पड़ैत छै तब होइत छै ओहि लिए बहुत परिश्रम उठबै पड़ैत छै परिश्रम उठबै से भी तभी सब किछु होइ छै बिना परिश्रम से किछु नहि होइ छै

एहि से परिश्रम कैके तबे सब किछु अपना लोग ठीक ठाक रहैत छै परिश्रम करैके बाद भी लोग बढ़िआँ फायदा करैत छै खरीदुआ सब किछुमे भी पैसो भी लागैत छै आ आ पैसो लागैत छै ओहिमे की छै परेशानियो बेसी बड़ बेमारी बेसी होइ छै